मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ अधिक हैं जैसे सूखा मध्य प्रदेश में सूखा एक बड़ी समस्या है जो बारिश के कम होने और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है कीट और फसलों की विभिन्न प्रकार के कीटों और रोगों से खतरा होता है जो उत्पादन को कम करते हैं अनियमित वर्षा अत्यधिक या कम वर्षा फसलों को नुकसान पहुँचाती है आर्थिक में मध्य प्रदेश में कृषि की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत में कम है किसानों पर कर्ज का बोझ बहुत अधिक है जो उन्हें गरीबों में धके धकेलता है किसानों की आय कम है जो उन्हें बेहतर जीवन जीने से रोकती है सामाजिक में मध्य प्रदेश में किसानों की जोत बहुत छोटी है जो कृषि को लाभदायक बनाना मुश्किल बनाती है किसानों में शिक्षा का स्तर कम है जिससे जिसके कारण वे नई तकनीको को अपनाने में हिचक हिचकिचाते हैं युवा कृषि में रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण कृषि कार्य बल में कमी आ रही है सरकारी में कृषि क्षेत्र के लिए सरकारी नीतियाँ प्रभावी और किसानों के अनुकूल नहीं है सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार किसानों तक लाभ पहुँचाने में बाधा डालता है मध्य प्रदेश में कृषि के लिए बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है जैसे की सिंचाई सुविधाएँ सड़के और भंडारण सुविधा चुनौतियों से बचने के लिए अनेक उपाय सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास विकास सूखे से होने वाले नुकसान को कम करता है कर सकता है कीट और रोगों से बचाव किसानों को कीट और रोगों से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए आधुनिक तकनीकों का उपाय तकनीकों का उपाय उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने में मदद कर सकता है किसानों पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए शरण माफी की आवश्यकता न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी किसानों को उनकी फसलों के लिए उच्च एम एस पी मिलना चाहिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए किसानों को की ज्योत का आकार बड़ा करके करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए युवाओं को कृषि में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए सरकार को किसानों के अनुकूल प्रभावी नीतियाँ बनाना चाहिए सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए कृषि के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार किसानों और अन्य को मिलकर काम करना होगा कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है